जी आयुष्मान भारत जे योजना भारत सरकार द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जे ई योजना लेबाक एक प्रयास करैत अछि ई काफी बढ़िआँ प्रयास आओर ई काफी सफल प्रयास अभी भारतमे मजुद सफलता पूर्वक जे छै जे छै बहुत अच्छा कार्य कऽ रहल अछि आयुष्मान भारतके जे सबसे खास विशेषता अइछ गरीब लोग मध्यम वर्गीय लोग जेकि काफी गम्भीर बीमारी से कभी कभार जुझे अइछ तऽ ई कार्डके ई कार्डके माध्यमसऽ हुनकाके एक जीवन बीमा जेकि सरकार द्वारा प्रदान करैत एक काफी सफल प्रयास कऽ रहल अछि तऽ ओ अपन पैसाके जे छै कम पैसामे जे छै अपन बढ़िआँ से बढ़िआँ इलाज जेकि ओ करबाक लिए सफलतापूर्वक जे छै ई योजनाके लाभ उठाबै अछि आओर ई तरहके जे छै योजना भारत सरकार द्वारा एक काफी सुन्दर आओर काफी सफल जे छै प्रयोग कह कहबाक लेल गलत नहि होयत अछि कि ई प्रयास आयुष्मान भारत योजनाके तहत जे छै काफी गरीब लोकके जे छै एकरामे जे छै काफी गरीब लोकके हुनकर बेमारीमे इलाज करथि काफी सहायता प्रदान करैत अछि एहि तरहके ई तरहके योजना जे छै गरीब लोगोके लिए एक वरदान साबित होइत अछि आओर जहाँ तक बात रहल हमर जान पहचान तऽ जी हमर जान पहचानमे हमर नानी गाँव जे छथि वहाँ पर हमर एक मामाके भी किछु एक गम्भीर बीमारी से जुझि ओ ग्रसित अछि जहाँमे कि सर्जरी करैत अछि हुनका तीन चारि लाखके जे छै वहाँपे जरूरत होइत बड़ा हॉस्पिटलमे हुनका लेल तऽ ओ तऽ भाग्यके काफी बात रहल कि हुनकर जे सुपुत्र अछि ओ हुनकर नामसे जे छै आयुष्मान भारत योजनाके तहत हुनकर जीवन बीमाके जे छै एक हुनकर जे छै एक स्वास्थ्य बीमा करबा देल अछि तऽ ओ स्वास्थ्य बीमाके लाभ उठाके हुनकर सफलतापूर्वक इलाज जे छै ओ अपोलो हॉस्पिटलमे भऽ गेल लगभग चारि पाँच महीना पहिले आओर सफलता पूर्वक जे छै ओ अभी अपन जिन्दगी जे छै काफी खुशहाली सऽ जियैत अछि तऽ ई तरहके योजना जे छै भारत सरकारके काफी आयुष्मान भारत योजना जे छै काफी लाभ पहुँचा रहल अछि जेकि गरीब आओर मध्यम वर्गीय लोगोके लिए एहि तरहके योजना आओर भी काफी छनि जेना एल आइ सी के छथि जीवन बीमा योजना एल आइ सी के छथि स्वास्थ्य बीमा योजना काफी आदित्य बिरलाके भी एक स्वास्थ्य बीमा योजना अछि भारतीय एक्शाके भी एक स्वास्थ्य बीमा बीमा अछि तऽ ई तरहके योजना जे छै ई हर व्यक्तिके लेबाक जरूरी अइछ किएकि किएकि कब भी केओ नहि जानै अछि कि लाइफमे जे छै कब कखन कोन स्वास्थ्य जुड़ल चीज के जे छै एक अथी एक जे छै संकट आबि जायत लाइफमे एकर ककरो कोनो बारेमे नहि पता छै तऽ ओकरा खातिर जे छै अपना सबके पास अगर बीमा मौजूद अछि तऽ अपना सब ई लाइफके खास करके मध्यम वर्गीय आओर जे गरीबी रेखा से नीचाँ अछि हुनका लिए काफी बढ़िआँ ई योजना अइछ